बिहारक विज्ञान आ प्रौद्योगिकीक प्रमुख पहल बहुत तरहक छै बहुत तरहके स्कॉलरशिप देल जा रहल छै लेकिन तैयौ ओतेक स्कॉलरशिप गाम गाममे नहि पहुँचि पाबि रहल छै हमर भाइजिओकेँ भेटल रहैन्ह स्कॉलरशिप ताहिसँ हुनका बढ़ावा भेटलनि बहुत तरहके स्कॉलरशिप छै ई लैब ऑन ए बाइकवला आइडियासभ बिहार सरकारके इम्प्लिमेन्ट होयबाक चाहियै लेकिन ओ भऽ नहि पाबि रहल छै पता नहि कथी गड़बड़ी छै भऽ सकैए नेता तेतामे किछु गड़बड़ी होइ आओर स्कॉलरशिपसभ आबि रहल छै लेकिन ओतबो नहि आबि रहल छै लेकिन आओर जेना टेन्थ पास कयलक विद्यार्थीसभ ओ टॉपर सभके भेटैत छै पाइ भेटैत छै आओर किछु किछु डिवाइससभ भेटैत छै जेनाकि किन्डल ओहिसभसँ बहुत प्रोत्साहन भेटैत छै लेकिन एखन बहुत कम छै बिहार सभमे आओर जतय होइत छै ततय तऽ बहुत बढ़िआँ जकाँ होइत छै आन आन स्टेटमे ताहि दुआरे पढ़ाइके प्रति बिहार एखन धीरे धीरे पिछड़ल छै लेकिन एखन कऽ रहल छै स्कॉलरशिपसभ दऽ रहल छै से बहुत सही काज कऽ रहल छै जेना रामानुजम स्कॉलरशिपसभ नहि एलै लेकिन आओर बहुत तरहके स्कॉलरशिपसभ आयल छै